जी पयली वस्तू हांवें घेतल्या ती म्हणजे पेन्सील कलर पेन्सिल्यो पेन्सिलेक लापीस सुद्दां म्हणटा आणी त्यो ज्यो रंगाच्यो विवीद रंगाच्यो ज्यो पेन्सिल्यो आसा त्यो खूब उपेगी आसा ल्हान वयांतल्यान म्हणत जाल्यार एकदम जे वेवसायान सुद्दां रुजलेले लोक आसतात तेंकां सुद्दां ह्यो कलर पेन्सिली खूब मोलाच्यो मेन म्हणजे हातून बाबा शायी सोंपली शायी ओंततली कपडे पाड जातले बाबा बुकांक तें लागतले पेपर पाड जातलो ही गोष्ट भितूर येना कलर पेन्सील जशी दिसपाक बरी आसा वापरपाक सोंप्यो आसा तेच्याच वांगडा ल्हान भुरग्यां खातीर सुद्दां त्यो खूब उपयोगी आसा उपयोगी म्हणजे ल्हान भुरग्यांचेर ताचो दुश्यपरिणाम कांय ना जी बालवाडीन शिशुवाटिकेन वचपी बुरगीं आसता तीं ह्यो कलर पेन्सिल्यो वापरून फक्त चित्रां रेखाटून रेखाटून सुद्दां बरोपाक शिकता वाचपाक शिकता तेज्याच वांगडा तें रेखाटतना तेंकां कलरांची जाणविकायूय जाता पांचवी ते धावी मेरेन आसलेली बुरगीं ह्योच विवीद रंगाच्यो पेन्सिली वापरून बारीक बारीक टिपण्यो बरोवन घेवन ह्या पेन्सिलीचो बरो वापर करूंक शकता तेज्याच वांगडा जेका कोणाक चित्रकला शिकपाची आसत जाल्या ती चित्रकला शिकपाक ही कलर पेन्सिल्यो वापरून चालू करूंक शकता कलर पेन्सिल्यो इतल्यो सटीक आसता इतल्यो वापरपाक सोंप्यो आसता की त्यो वापरता वापरता आमकां बाकीच्या कलरांक कशें वापरप बाकीचे रंग कशे वापरप बाबा पिशोल हातीन कशें घेवप ह्यो गोश्टी तितूंतल्यान शिकता कलर पेन्सील वापरपाक सोंप्यो आसल्या कारणान त्यो कोण खंयच्या वयाचें इवन जे म्हातारे लोक आसता जेंकां कलेचो बाबा कलेची आवड आसता ती सुद्दां ह्यो पेन्सिल्यो वापरून तीं कलर करूंक शकता आतां उरलीं व्हड भुरगीं व्हड भुरग्यांचें म्हणत जाल्यार व्हड भुरगीं ह्या कलर पेन्सिलींतल्यान बऱ्यान बऱ्यो आकृत्यो म्हणजे एक जर समजा पिच्चर समज फोटो समज तेंच्यांनी ड्रॉयींग काडलें जाल्यार तें ड्रॉयींग सुद्दां हुबेहूब जित्या मनशाचें कशें दिसोंक शकता पेन्सिलेचो ह्या सगल्यान व्हडलो फायदो म्हणजे ह्या पेन्सिलेंचो कलर पेन्सिलेंचो आमच्या वातावरणाक कांयच हानी ना लांकडा पासून बादिल्यो आसा भितूर जे किदें कलर आसता जो किदें रंग आसता तो नैर्सर्गीक आसता हातूंन पोळोपाक गेल्यार बाकीच्या रंगा पेक्षा ह्यो कलर पेन्सिली खूब स्वस्तूय आसता ते खातीर कलर पेन्सिली वापरप ह्यो पयशांक न्ही पयशे तेका कमी पडटा आमच्या वातावरणाक वातावरणाक खातिरूय त्यो बऱ्यो आमच्या एनवायरमेंटाकूय किदें दुशीत करिना ह्याखातीर कलर पेन्सिलींक आमी सस्टेनेबल गोश्ट अशें म्हणूंक शकता